خاص طور پر بھارت کے اندر نوکریوں کا جو سلسلہ ہے بہت جس کو کہنا چاہیے کہ لچر ہے اور بھارت میں جو یووا ہے خاص طور پہ بے روزگاری کا عالم جو ہے وہ بہت دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے اور یوواؤں میں ایک آکروش جو ہے وہ اس کا ایک سیدھا سیدھا پریڑام ہے اور اس سے بہت سارے بہتر جو لوگ ہیں ان کا آگے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کو داؤں پہ لگاتے ہیں عمر بھر لیکن بےروزگاری کا جو عالم ہے وہ دنوں دن جو ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اور اس کے کارڑ ان کو تمام طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ الگ الگ چھیتروں میں نوکریوں کے رکروٹمنٹ کریں اور کہیں نہ کہیں سرکاروں کو اس پہ سوچنا چہیے کہ یووا جو ہمارے دیش کا ہمارے سماج کا آدھار ہے ہمارے سماج کی نیو ہے اس پر ان کو سوچنا چاہیے اور خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر اور میڈیا ان سب میں بھی یوواؤں کو اپنے اوسر تلاشنے چاہیے ایسا میرا ماننا ہے